नमस्ते दीदी ठीक हय रौदौ होइ हय अभी तक तामे छी कनि ठण्डो लागत कनि रौदो हय मौसम कुछ बरसा आर होइ हय कभी कभी हो जाइ हय बरसा आर मौसम अभी बढ़िआँ चलै हय नीक हय मौसम हूँ खेतीबाड़ी करै छियै खेतीबाड़ी के उपजा अर फसल अच्छा होइ हय खेतीबाड़ी खेतबाड़ी करबै तऽ खेते हय तऽ पहिले तऽ जोत कोर करै हय अच्छा अच्छा होइ हय फसल लगेबै आलू आलू लगैयौ मकई लगैयौ हो गलै सब्जी हाँ साग सब साग सब्जी लगैयौ ओइ सभमे आब अच्छा होइ हय नहि नहि गहुम ठण्डी मे अऽ बाउग होइ छै आओर तकर बाद हाँ तकर बाद जेठ बैसाख अखाढ़ आरमे कटाइ हय गहुम आर फसल तैयारी होइ हय हँ मकई रहि गेलै मकई जेठे बैशाखमे कटाइ हय बोलियौ तऽ धान रौदीमे जड़ि बरसा होतै अगिला महीनाके बाद हाँ धान बरसेके मौसममे ने सुविधा होइ हय चैत सँ कटनाइ शुरू हो जायत

अऽ जेना ठण्डीमे भऽ गेल ई गहुम बाउग होइ हय ठण्डीके मौसममे ने हाँ हाँ चैतसँ गहुम कटनाइ शुरू हो जाइ हय मौसम तऽ बहुत बढ़िआँ हय ठीक ठीक